मुंहिंजो जनम हिकु सिंधी परिवार में थियो आहे त सिंधी ॻाल्हाइण भला कीअं न ईंदो मुंजे परिवार जनि मुखे भखुबी सिंधी ॻाल्हाइण सेखारियो आहे हेतिरे क़दुरु के असां सभई परिवार घर में बि सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं पर दिक़त जी ॻाल्हि त इहा आहे की अॼुकल्ह जे स्कूलनि में ख़ाली गुजराती ऐं अंग्रेजी सेखारी वेंदी आहे सिंध जी संस्कृति त ॾियण भुलिजी विया आहिनि माण्हू पर असांजे पासे में हिकु झूलेलाल जो मंदरु आहे उते सिंधी गॾिजी करणु सिंधी जे ॿारनि खे संस्कृति न भुलाइजे पंहिंजी सिंध पंहिंजी मात न भुलाइजे पंहिंजे करे सिंधी लिखण ऐं पढ़ण सेखारींदा वेंदा आहिनि पर हीअं क्लास ख़ाली हफ्ते में हिकु या ॿ दफ़ो ई थींदी आहे घरनि खे ॿारनि खे पंहिंजो बि त पढ़णी हूंदी आ्हे नी तॾहिं करे थोरो ई टाइम ॾेई सघंदा आहिनि पर सिखंदा ज़रूरु आहियूं अञा हेतिरो त न सिखिया आहियूं की हिकदमु बराबरि रीति सां पढ़ी या लिखी सघूं पर हा एतिरो बि ज़रूरु आहे की कॾहिं कुझु पढ़िणो हुजे त आराम सां पढ़ी वञू ऐं पंहिंजो कमु करे सघूं पंहिंजी मात खे थोरे कॾहिं भुलाईंदा सी सिंधी अवा जी ॿोली